जी हाँ योग को शौक के तौर पर अपनाने के लिए मुझे मेरे भाई ने प्रेरित किया क्योंकि मेरा भाई बहुत समय पहले से ही योग करता रहा है और जो मैं उनका ध्यान बहुत ज़्यादा निपुण है इसीलिए उन्होंने मुझे भी योग के बारे में बताया तो मैं उनके साथ योग करने लगा वर्तमान में मुझे बहुत ज़्यादा योग का शौक है